सहरसामे शिक्षा जे छै से बहुत बढ़िआँ छै यए बहुत बढ़िआँ छै यए ओतेक बच्चासभ बाहर बाहरके बच्चा आबैत छै पढ़य लेल पढ़ैत छै संस्कारी बढ़िआँ होइत छै यए तऽ बढ़िआँ होइत छै यए संस्कारी नीक होइत छै यए बच्चासभ पढ़य जाइत छै तऽ संस्कार होइत छै यए कोन रोजगार कतय हेतै नहि हेतै ई बताबू आओर अथी जतेक संस्कार बच्चा आओरकेँ हेतै ओतेक बढ़िआँ हेतै संस्कृत कॉलेज छै यए आ अथी पढ़ाइ होइत छै बढ़िआँ होइत छै पढ़ाइ तऽ ओहिपर बाल बच्चासभ बाहर बाहरके दूर दूरके बच्चा आबैत छै पढ़य लेल पढ़ैत छै सभके संस्कार देखैत छियै बढ़िआँ चलैत छै यए बढ़िआँ होइत छै कोन रोजगार हेतै कठिनवला काम छै कि की काम छै हल्लुक काम छै यए बढ़िआँ काम छै जे बच्चासभ काम करि सकैत छै लड़कासभ काम करतै कोइ खेतीबारी करतै कोइ पढ़तै लिखतै कोइ कुछ बनतै मास्टर बनतै सभकुछ बनतै कोइ किसान बनि जाइत छै यए कोइ खेती करैत छै कोइ पढ़ाइ करैत छै एखन बच्चा आओरकेँ खूब संस्कृत बढ़ैत छै यए जे बच्चा जेहन पढ़ैत छै ओकर दिमागमे ओहन रहैत छै यए जे मुरुख छै से अपन अथी करैत छै यए खेतीबारी करैत छै पेट चलबैत छै यए सभकुछ सभ करय जाइत छै यए तऽ पढ़ाइ लिखाइ जतेक बढ़िआँ करतै जतेक चलतै बढ़िआँ ओतेक बढ़िआँ होइत छै यए जे बच्चा पढ़ि लेलकै ओकर बढ़िआँ होइत छै जे नहि पढ़लकै से खेती अपन करैत रहै छै धूपमे अपन जे मोन होइत छै से करैत रहै छै यए तऽ उएह सहरसामे देखतियै बढ़िआँ शिक्षा होइत छै बहुत बहुत दूरके लड़का आबैत छै पढ़ैत छै बाल बच्चा सुधरैत छै